अंजी साह्ब आं जी आं जी ते कनेक्शन लैने आस्तै थुहानू आना पौना ते पीडब्ल्यू ते पीडीडी केह्ड़ा डिपार्टमेंट होंदा उत्थें जाना पौना डिपार्टमेंट दी करनी पौनी भी पैसा थ्होना थुहानू तार दी लैंथ दिक्खियै भी पता लग्गना सानूं पौड़ी खल्लै उप्परै गी होग भी दिक्खना पौना कियां करनी आहो कोई त्रीह् हारी फुट् होई जानी तार

होर किश निं होर दिक्खा दे अपना स्हाब कताब तार लगदी होग ते दिक्खी लैयो फार्मेलिटी आधार कार्ड सब अपना ठीक ऐ ओह् केह् बोलदे कनैक्शन आं घर दी इयै ठीक ऐ